کام کے علاوہ میں مشاغل اور دلچسپیاں زیادہ تر اپنی سلائی میں ریڈنگ یا رائٹنگ یا پھر جیسے کوکنگ کرنے لگتی ہوں یا مہندی لگانے لگتی ہوں زیادہ تر جب میں خالی رہتی ہوں تو میرے پاس بہت ٹائم رہتا ہے زیادہ تر تو میں فری ہی رہتی ہوں تو میں اپنا کبھی کبھی ریڈنگ اور کبھی رائٹنگ کر لیتی ہوں کسی بھی چیپٹر کی جس کی مجھے پسند ہو اس سے میری رائٹنگ اسکلس اور انگلش اور ریڈنگ اسکلس بڑھ جاتی ہے اور جیسے کبھی امی کی ہیلپ کرانی ہو سلائی میں تو میں سلائی کروا دیتی ہوں امی کے ساتھ اس میں مجبور ہو کے اور کبھی کبھی جیسے کچھ کھانے کا دل کرتا ہے اور میرے پاس ٹائم ہے تو میں فری رہتی ہوں تو کچھ بنانے لگ جاتی ہوں کچھ بھی نئی چیز اور اس کو اچھے سے بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور جیسے بائی چانس کبھی دل نہیں کرتا کسی بھی چیز کا بس دل کرتا ہے بیٹھے بیٹھے کچھ ہوجائے اچھا سا کروں تو میں مہندی لگانے لگتی ہوں اور نئی نئی ڈیزائن بناتی ہوں مہندی کی اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتی ہوں یہ سب چیزیں میں اپنی فری ٹائم میں کرتی ہوں